हाँ अभिषेक हाँ हमें तुमसे एक बात करनी थी तुम्हारे परफॉर्मेंस को लेकर मतलब आज हमने देखा था तुम्हारा फील्ड में परफॉर्मेंस देखा था मतलब देखो तुम बहुत ज़्यादा हिटिंग कर रहे हो बॉल को ठीक है तुम डिफेंस नहीं कर पा रहे हो अग्रेसिव की क्या ज़रूरत है जब पहले तो डिफेंस सीखो फ़िर अग्रेसिव करते रहना हाँ कोशिश करो देखो डिफेंस करोगे तो बड़े लेवल पर खेल सकते हो जैसे विराट कोहली को देखते हो तुम क्रिकेट देखते ही होगे विराट कोहली को देख लो ज़्यादातर वो डिफेंस ही करता है पहले स्टार्टिंग में जब उतरता है तो डिफेंस करता है फिर हिट करता है तुम हिट कर रहे हो नहीं अभी अग्रेसिव शॉट ना खेलो कम से कम मतलब वन मंथ तक तुम डिफेंसिव शॉट खेलो ठीक है तो अभी तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत उसकी ज़रूरत है हाँ गुड और रही बात तुम्हें पता है की कि डिफेंस की फॉर सक्सेस होता है मतलब अगर खेलोगे तो अच्छे लेवल पर खेल सकते हो डिफेंस करना तुम सीख जाओगे जो बॉलें आती जो बॉलें होती हैं हाँ क्योंकि देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादातर बॉलर्स शॉर्ट ही वाले नहीं फेकते हैं कुछ डिफेंस करके तुम्हें उन्हें रोकना पड़ता है अगर हर शॉट मारोगे तुम बॉल को तो तुम बोल्ड होने का चांस ज़्यादा रहता है तुम्हारा अगर डिफेंस करना नहीं आ रहा है तो तुम कहां से कर पाओगे फ़िर वो देखिए आप पहले तो आप प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करेंगे तो वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे और रही बात अगर आपका शॉट नहीं बन रहा है तो आप कल फ़ील्ड में आइए उसके बारे में हम आपको देखेंगे और उसके लिए हम अच्छे से ट्रेन करेंगे कैसे शॉट को लिया जाता है डिफेंस के लिए हाँ मैं क्योंकि तुम्हारा हमने आज बहुत ही ज़्यादा मतलब यह वीक पॉइंट है तो डिफेंस ज़्यादा डिफेंस खेल नहीं रहे हो यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट है इम्प्रूव करने के लिए क्या है वही ज़्यादातर तुम्हें मतलब डिफेंस खेलना होगा प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है और रही बात इम्प्रूव का और लोगों को देख के सीखो देखें कैसे वो डिफेंस करते जो डिफेंस अच्छा खेल ले रहें हैं उनके साथ भी प्रैक्टिस करो वो भी तुम्हें कुछ बताएंगे और रही कोच से भी पूछो कि और भी कैसे इम्प्रूव इम्प्रूव किया जाए अपने ये स्किल को नहीं अभी आप रेड ही बॉल से खेलिए पहले आप रेड बॉल से खेलिए फिर उसके बाद अगर आपका कुछ परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिख रहा है तब हम आपको पर्मिशन दे सकते हैं कि आप वाइट बॉल से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे हम आपका जैसे कि अभी आप आप प्रैक्टिस करिए फिर हम आपका टेस्ट लेंगे कुछ लोगों के साथ अगर आपका परफॉर्मेंस हमें गुड दिखा तो हम आपको पर्मिशन दे देंगे खेलने के लिए ठीक है धन्यवाद